میری ایک بہت بڑی خواہش ہے کہ میں ایک اچھی سی کار لوں جس کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے